स्हेई मायने च दिक्खेआ जा ते अज्जकल दे जमाने च जेह्ड़ियां गेमां हैन ते इंटरनैशनल लेवल पर पुज्जी दियां न जि'यां कबड्डी होई बैडमिंटन होइया जि'यां ते बैट बॉल होइया ते खो खो होइया हॉकी होई ते नेहीं नेहीं गेमां जेह्ड़ियां हैन ते बड़ियां न ते बड़े सारे लोक खेलदे बी हैन ते खेलना बी चाही दियां एह् की के इंटरनैशनल लेवल पर जेह्ड़े लोक जंदे खेलदे ते उं'दा बड़ा बड्डा नाम होंदा ते सारे लोक उ'नेंगी दिक्खदे आं जी अज्ज ओह्का प्लेयर जी इ'यां खेल्ला दा ओह्का इ'यां खेल्ला दा ते खेल्लना बी चाही दियां ते जि'यां बड्डे बड्डे मैच होंदे फ्ही जि'यां बाह्र जाइयै ते फ्ही पैसे बी थ्होंदे ते इ'यां साढ़े ग्रांऽ बिच्च लोक खेलदे ते एह् ते चलो इ'यां मस्ती करदे मौज़ मस्ती करदे पर इ'यां जेह्ड़ा स्हेई तां एह् स्कूलें जाइयै पढ़दे ते स्कूलें दे मास्टर दा बी फर्ज बनदा पीटी मास्टर होंदा जेह्का उस बी सखाना चाहिदा की भाई तुस एह् एह् गेम्मां खेलो ते अज्जकल फायदा बी बड़ा गेम्मां खेल्लने दा पर थोह्ड़ा ऐ कि मैह्नत करना पौंदी फ्ही मन मारियै गेम जेह्ड़ी खेल्लनी ओह् मन मारियै गै खेल्लना पौंदी ते अच्छी गल्ल ऐ अगर कोई अच्छा खेल्लै तां उस्सी अग्गें जगह बी बनी जंदी अग्गें बी लेई जंदे उस्सी इंटरनैशनल बी लेई जंदे पर थोह्ड़ी मैह्नत करना पौंदी दिल लाइयै खेलना पौंदा जेह्ड़ी चीज़ करनी ते फ्ही ओह् दिलै कशा करनी